लम्बा बाइक यात्रा या भ्रमण केकरा नहि पसंद छै सबके पसंद छै नाम सुनिके लम्बा बाइक यात्राके नाम सुनिके मन खुश होइ जाइत छै ई सभेके शौक रहै छै की लम्बा बाइक यात्रा करियै लेकिन एकरा लम्बा बाइक यात्रा करै खातिर लए किछु तैआरी करै पड़ैत छै अलग से किएकी लम्बा दुरी तय करै मे बहुत सारा दिक्कतके भी सामना कैर करऽ पड़ि सकैत छै प्रॉब्लम भी आबि सकैत छै ओहि कारण पहिले से प्लानिंग करिके अगर चलबै लम्बा यात्रा करैला तब दिक्कत संभावना कम छै तऽ लम्बा यात्रा करै खातिर बाइक लेबै अच्छा बाइक लेबै ओइमे पेट्रोल पुरा फुल रहैके चाही

पानि हुएके चाही साथमे खाना पानि हुएके चाही साथमे टेंट पंडाल हुएके चाही साथ साथमे किएकी लम्बा दुरी कए रहलियै लम्बा दुरी करैमे बहुत सारा दिक्कतके सामना भी करऽ पड़ि सकै छै ओहि खातिर पहिलिए से अपन कमरमे मजबुत रखबै प्लानिंगके साथ निकलबै तऽ कोइ दिक्कत नहि होइ सकैत छै अपना लम्बा दुरी तय के लिए अपन शरीरके सेफ्टीके लिए अपन जे बाइक पर बाइक चलबै यात्रा करैमे जे शरीरके सेफ्टीके लिए जेतना भी बस्तुके आवश्यकता होइ छै चीजके जरुरी होइत छै ओ सब पहिन पहिनके चलबै जैसे होइ गेलै जुत्ता पिन्ह लेबै हेलमेट पिन्ह लेबै चश्मो लगैबै ईसब होइ गेलै ओकर बाद अपनो साथ रुपिआ पैसा लए लेबै बहुत सारा आओर खाना पीना होइ गेलै आओर मोबाइल हुएके चाही साथमे मोबाइल मोबाइलके देबै मोटरसाइकिलके हेंडिल पर सेट करि देबै जैसे कि मैप भी देखि सकैत छियै गूगल मैप देखि देखिके आँगा बढ़ल जेबै बढ़ल जेबै ओहिसे हमरा कोइ दिक्कत नहि होयतै केकरोसँ राह पुछएके जरुरी नहि पड़तै रास्ता गूगले पर देखि देख अपन जिधर जिधर गूगल मैप बतेतै ऊधर ऊधर जयबे हमे जिधर जाइके छै दुरी लम्बा लम्बा दुरी यात्रा बाइक से करैमे बहुत आनंद आबैत छै शरीरमे हवा लागैत छै आओर पुरा खुला पुरे आस पासके गाछ वृक्ष खेत खलिहान सब देखाए पड़ैत छै बहुत आनंद आबैत छै अकेला बाइक यात्रा करऽ मे ओतना अच्छा नहि लगैत छै साथमे अगर केओ आर रहैत छै तऽ बहुत आराम मजा आबैत छै आजकल तऽ यूट्यूबर भी बहुत सारा यूट्यूबर भी लम्बा बाइक यात्रा कै रहलै विदेश अपना देश से दोसर देश चलि जाइत छै बाइके से साथमे विडियो बनबैत छै यूट्यूब पर ओहए विडियो डालैत छै ओकर सबके विडियो देखैत छियै हमहुँ आर बहुत आनंद आबैत छै मन करैत छै हमरो कि अब भारतसँ दोसर देश जैयै मोटर साइकिलेसँ सब सेफ़्टीके साथ बहुत अच्छा लगैत छै लगल एकरासँ बढ़ि कऽ किछु नहि छै आजकल तऽ लम्बा बाइक दुरी यात्रा करनाइ आइके समयमे किछु आसान भी होइ गेलै किएकी सब डिजटली साधन व्यवस्था होइ गेल छै आओर आजकल तऽ किछु गुम होइ गेल कोइ दिक्कत नहि छै किएकी गूगल मैप अइसन चीज चलि गेलै स्मार्ट फोन छै आजकल एक से एक बाइक भी निकलि गेलै जकरा सबसे बहुत दुरी जे तोरा सोच नहि होयतौ ओतनो दुरी तु तय कए सकैत छौ लम्बा दुरी बाइक से नौजवान जे जवान आदमी रहै छै ओकरा बाइक से घुमनाइ बहुत पसंद अछि हम भी अभी बीस बाइसके ऐजमे छियै हमरा बहुत पसंद छै बाइक से लम्बा दुरी तय केनाइ कभी मौका मिलतै तऽ लम्बा दुरी तय करबै बाइक से हम भी ओहोमे भारत से दोसर देश जाइके कोशिश करबै